मां आरितवार जे ॾींहुं हिकु दफ़ो दालि चांवरु ठाहे रही हुअसि त जंहिं महिल मां चांवरु ठाहे छॾिया हुआ पोइ दालि खे ॿ सिटी लॻाए छॾी हुई पोइ जॾहिं सिटी निकिरी वेई पोइ मां दालि खे घोटे करे मसाला विधा ऐं तड़को लॻाए छॾियो लूणु हेड सभु विझी छॾिया हुआ पोइ मां उहो सभु दॿा हटाए करे रखी छॾिया एतिरे में दर ते केरु आयो हुओ त खीर वारो आयो हुओ मां हुनखे खीर जा पैसा ॾिनमांसि पोइ मां तेसीं ताईं त घटि ते रखी हुई गैस पोइ मां आयसि वापसि किचन में त पोइ जॾहिं पोइ दालि टहेकी रही हुई त मां चयो की मां लूणु विधो ई न आहे पोइ हिनकरे मां लूणु विझी छॾियो पर मां पहिरी लूणु विधो हुओ वरी दरु खुलण वक़्ति समय ते केर आयो हुओ त वरी लूणु विझी छॾियो मां ॿ दफ़ा लूणु विझी छॾिया पोइ हाणे जंहिं महिल मां ॾिसां पेई चखे करे की हिन में लूणु बराबरि आहे की न आहे मां छा घटि वधि विधो आहे ॾिठो अथव हदि खारो त हाणे हिन समय ते मां छा करा पोइ मां छा कयो की मां थोरी खंडु विझी छॾी दालि में ऐं जेसीं ताईं मुंहिंजो घोटु मुंहिंजा ॿार चवनि पिया रोटी पाए ॾे रोटी पाए ॾे मां चयो हा खणी थी अचां अञा बि हुनजी खारास न लहे पोइ मां छा करा हुन में खंडु विझी छॾी पोइ हिन में मां थोरी गुड़ विधो ऐं पोइ हिनखे थोरो ठीकु करे छॾियो पोइ थोरा सावा दाणा कटे करे कढ़ी पता खटे करे ऐं हिकिड़ो ईंदो आहे हिकिड़ो सांभर जो मसाला ईंदो आहे थोरो हू विझी करे मां हिनखे टहेकाए करे पोइ पाए ॾींदीमांनि पोइ तंहिं महिल मुंहिंजो घोटु पियो चवे भई अॼु त दालि थोरी अलॻि पेई लॻे त मां हिनखे चयोमांसि हा मां अॼु मम्मी खां पुछी पुछी करे खटी मिठी तीखी दालि ठाहीं आहे पोइ मम्मी जो नालो खणी करे मां बची पियसि ऐं हिन रोटी खाई वरिती